आङो गस्लाखौ सुयैनि सिगां स्राफजों बालथिङाव सोमनानै दोनो आरो एख घण्टा दुइ घण्टासोनि उनाव आं गस्लाखौ सुयो किन्टु आं गस्लाखौ सानदुं दुंब्लाल' सुनाय जायो जेब्ला सानदुं दुङा आं गस्लाखौनो सुखाया आरो बायसानसआव सानदुं दुङै थाइमाव आं गस्ला सुनाय जायोब्ला आं गस्लाखौ फेनआव फोरानो न' सिङाउ आरो मालाबा माब्लाबा समाव जिफोरखौ गोबबां सुनांगौ दङब्ला जोंहा दैमायाव सुहैयो बिनिफ्राय लानानै फैयो साइकेलाव थिखोनानै फोरानफैयो न'आव आरो आं दैखौबो बांद्राय बुरजा बाहाय खाया आङो जोंना मतर पाम्प दङ दै बखोग्रा बेखौ आं नांगौ ताएम आवल बोखोनानै गस्लाखौ सुयो ओमफ्राय गस्ला सुनाय ताएमाव आं बन्द' खालामो